ہماری ریاست ریاست دہلی کے بھرپور ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں اردو زبان کا اہم کردار رہا ہے اردو زبان ہماری ریاست دہلی کے ثقافتی ورثے کو تحفظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ دہلی میں اردو زبان ایک مقام تک بہت زیادہ پھلی پھولی ہے اسی وجہ سے بہت سارے شاعر اور بہت ادیب دہلی میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اردو کے میدان میں اہم خدمات ادا کیے ہیں اسی طرح اردو یہ کہا جائے کہ دلی میں ہی پھلی پھولی ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا